हम अपने घर में झाड़ू और पोंछा का इस्तेमाल करते हैं हम जो है हमारे घर में रोज़ाना सुबह और शाम को दोनों टाइम झाड़ू लगाते हैं और सुबह में एक ही समय पर पोंछा भी लगाते हैं पोंछा के लिए हम कोई भी खराब एक कपड़ा ले लेते हैं उसको गीला करके फिर हम उसके द्वारा फ़र्श पे उसको घुमाते हैं फिर उसको फ़र्श को उससे साफ़ किया जाता है इस तरह से हम झाड़ू और पोंछा लगाते हैं अपने घर में और अपने जो घर का जो फ़र्श है जिसको हम आँगन बोलते हैं वहाँ पर हम गाय के गोबर का भी प्रयोग करते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य है उस पर बहुत लाभ होता है स्वास्थ्य को उससे हमारे स्वास्थ्य पे कई प्रभाव भी पड़ते हैं जैसे चर्म रोग है उसके लिए भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद है इससे छोटा मोटा चर्म रोग है वो नहीं होता है और गाय के गोबर में और उसमें भगवान का कुछ वास माना जाता है उसको शुभ माना जाता है इसलिए भी हम गाय के गोबर को अपने घर में फ़र्श में उसको लगाने के लिए उसको काम में लेते हैं